हांव एकदां म्हज्या फॅमीली वांगडा कर्नाटकांतल्या हम्पी ह्या इतिहासीक थळार गेल्लें हम्पी हो गांव खूब सुंदर आनी थंय हम्पी अशें जागो आसा जय आमकां सुर्य उदेता आनी सुर्य मावळटा हें सुद्दां पळोवपाक मेळटा आमी दोन दिसा खातीर गेल्लीं पयल्या दिसा आमी अशें जायते जागे अशें पयले त्या जाग्याचेर आमकां वेगवेगळ्या देवळांनी शिल्पकला केल्ली बरें बरें तेंचें आदलें बांदकाम केल्लें तें पळोवपाक मेळ्ळें तशेंच दुसरे दिसा आमी सक्काळी फुडें एका गांवांन गेलीं त्या गांवान आमकां इडली सांबार मेळो खावपाक आनी तो इतलो सुंदर इडली सांबार आशिल्लो की हांवें तो केन्नाच खंयच खांवक ना आशिल्लो आनी गरम गरम मिर्च्यो आशिल्ल्यो तेंचे कडेन सो तेंची अशी जेवणाची तेंची तेंची अशी आधुनीकताय आमकां पळोवपाक मेवळी तशेंच आमी सुर्य मावळटा तो सुद्दां पळयलो आनी हत्ती हत्तीची सवारी हें सगळें आमकां पळोवपाक मेवळें आनी हें मनभुलोवणें सगलें आशिल्लें पळोवपाक कित्याक हांव पयल्या फावट थंय गेल्लें आनी थंय इतलें सुंदर सगलें बांदकाम पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें तशेंच म्हज्या फॅमिलीकूय थंय खूब आवडलें